एक्सुइलि दानि जुगावथ' बारा नुला आरोखिना नुनायाथ' गथ'फोरखौ आउतदराव गेलेनाय आरोखि क्रिकेटफोरबो बांद्राय गेलेनाय नुला फुटबल सुटबल बारा गेलेनाय नुला भलि एटसेट्रा एटसेट्रा जोंनि एसे फुराना दिनाव नुयोमोन दा गैसिन थारला सोरबा मबाइलावनो गोदोनानै थाबाय सोरबा बिदिनो फाबजि थाबजि गेलेयो नामा बेफोरबादि आरोखि आंथ' गोदोनिफ्रायनो माने स्परट्साव बिराद इनटारेस्टमोन आरोखि आरो आं फुटबलाव बांसिन इनटारेस्ट दं आरोखि ओमफ्राय आरो आं माबा लाइयनेल मेसिनिबो फेन आरोखि बेखौ नुना बांसिन गोदो इन्सपाइर जासिनबावदोंमोन आरोखि ओमफाय बिदिनो आरो हायासै आरोखि माखासे पारसनेल प्रब्लेम जानानै उनाव फुटबल सुलबल गेलेनाया इसे द्रप जाबाय आरोखि बेबादि आरोखि आङो ओरैनो माबाबो मावो आरोखि आं दा ससियेल सार्बिस बेफोरबादि मावो आरोखि आं स्कुलावबो स्कुलायनो कलेज फरायनाय टाइमावबो आङो स्परट्सनि सेक्रेतारि जादोंमोन आरोखि बेहायबो जोङो ओरैबादि ओरैबादि गेलेहैदोंमोन जायगा गोजानाव आरोखि बिदिनो एखनबा जेनबोना एखनबा देरहाबोनाय बेफोरबादि जादों आरोखि माब्लाबा सेमि फाइनेलाव सहैनाय एखनबा फाइनेलाव एखनबा फार्स्ट राउन्दावनो गायो बेफोरबादि जादों आरोखि आङो देनां बिदिनो मोनसे स्परट्सनि माबा खुलिनो लुगैदों आरोखि निजे क्लाब फुटबलाव आरोखि फुटबलाव बांसिन इनटारेस्ट दं नालाय आं ओरै आरो जोंथिंजाय बांसिन फुटबलावनो बांसिन नुयो आरोखि देरफुनाय गथ'फोर सोरबा सोरबा गेलेनो लुबैनाय बुङो सोरबा फिल्ड गैया मा गैया होननानै इनफ्रासट्राकसार मोजां गैया जोंथिं फेसिलिटि मोजां नङा बेफोरबादि आरोखि आरो गाइद लाग्राबो गैला बेफोरबादि लासैनो एसे मा होनोमोनलाय जोबलांजोबसिगोन बादिसो नुहुरो माथो स्परट्सनि आउटदर गेमाव दा बेफोरबादि आरोखि बेफोरखौ मोजां खालामफिनांगौ आरोना स्परट्सावबो मोजां दोननांगौ बिदिनो फरायनाय हिसाबै स्परट्सखौबो दोननांगौ फिजिकेलि फिट थागोन साननाय हनाय मोजां जागोन नोंना जुदि स्परट्साव थायोबा साननो गोनां जायो आरोखि एसे गेलेबा फिट थायो ब्रेनाबो मोजां खामानि होयो बेफोरबादि आरोखि दा बेफोरखौ मोजां खालामनांगौ आरोखिना सासे मोजां गाइद लाग्रा लिदार नांगौ आरोखि दा आं फिउसाराव बेबादि बानायनो सान्दों आरोखिना माजायो जायखिजाया आङो नाजादों आरोखि फिउसाराव बेबादि